बैग तऽ हम खरीदलिए से बहुत बढ़िआँ लागलै लेकिन ओहि बैगमे एगो कमी रहै ओ चेन जे रहै से नहि अच्छा रहै ओ चेनमे मतलब लगबैत रहिए तऽ फँसि जाइ छै आओर नहि तऽ लागलो रहै छै तऽ फेर पीठपर टाँगल रहै छै तऽ ओकरा देखै छिए आगू खुलि गेलै तऽ किओ कहलकै से देखही हौवे तोहर चेन खुल्ला छौ हम देखलिए कहलिए ई चेन तऽ किए खुल्ला छै फेर हम देखलिए ओ बैगके चेने खराब छै फेर ओकरा हम पूरा लगाइओ दै छिए तैओ आधापर फँसि जाइ छै या नहि तऽ कखनो कालके ओ लागबो नहि करै छै ओहिके वजहसँ ओ हमरा बैग एक महिनासँ हमरा ओ अच्छा नहि लागै छै सबचीज बढ़िआँ छै पर ओकर चेन जे छै तीन चारि टा ओ चेन नहि बढ़िआँ छै जाहिमे हम लंच सब राखै छिए ओ सब चेन एकोरती नहि बढ़िआँ छै खुलि जाइ छै ओहिके वजहसँ हमरा ओ अच्छा नहि लागै छै